मां पाण कोलेज पढ़ी डिग्री वरिती हिकु न ॿि बि डिग्री वरिती छो त मूंखे नौकरी करण लाइ बी एड जी ज़रूरत पई हुई ऐं इन जे करे मूंखे लॻे थो के मां तमामु समुझ भरियो कमु कयो आहे जो बी एसी करे बी एड बि कयो ऐं इन जे करे मूंखे साएंस कोलेज साएंस स्टूडंट हूंदे साएंस टीचर कोलेज में ऐं स्कूल में नौकरी मिली सघी